सहरसामे जे छै से मुख्यरूपसँ मखानके उद्योग खूब नीक चलि सकै छै मगर अतिवृष्टि अनावृष्टिमे तऽ ओ परेशान रहिते छै जेना पछिला साल भेलै जे पानि भेबे नहि केलै बरखाके भरोसा रहि गेलै ओ पानि हेबे नहि केलै खेतसब सुखबै लागलै बोरिङ्गसँ या पानिसँ जतेक भी पानि देल गेलै दैत दैत दैत अन्तिमो स्थितिमे पानि नहिए भेलै जाहि कारणसँ कि मखान नहिए जकाँ भेलै इएह स्थिति होइ छै या अतिवृष्टि या अनावृष्टिके कारणे ईसब सबटा परेशानी झेलऽ पड़ै छै इएह एकर समुचित व्यवस्था या मखानके बीजके या मखान जँ गुर्री उपलब्ध भेलै तऽ ओकरा फोड़ैके लाबा बनबैके सही सही उद्योग एहिठाम नहि छै ओकरा किसानके सहीसँ ढङ्गसँ पइसा नहि भेट पाबै छै जाहि कारणसँ ओ जतबा लागत छै ओहिमे मुनाफा ओकरा भैए नहि पाबै छै लागतेमे ओकर जाइत रहै छै तऽ से नहि होबाक चाही एकरा सही सही ढङ्गसँ सरकारके बेबस्था रहबाक चाही जेना धानके किनै छै तहिना मखानोके कीनिके ओकर सही ढङ्गसँ ओकर वितरण कएल जाइ मने ओकरा सही ढङ्गसँ ओकरा पइसा भेटि जाइ किसानके ई उपलब्ध करेनाइ परम आवश्यक छै